दौड़ना जॉगिंग आदि जैसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें की ईं मतलब की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से हम हमारे सरीर को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं जैसे कि दौड़ने से हमारे जो लेग्स रहते हैं पैर के एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है जिसमें पैर में दर्द नहीं होता है और किसी भी प्रकार की जो मसल्स होती हैं वह मसल्स में भी कहीं से कहीं तक कोई प्रोब्लम नहीं आती है जिससे आप स्वयं को स्वस्थ रखते हैं और हाँ इससे हम अपने आपको ही बहुत ज़्यादा स्वस्थ रख सकते हैं जैसे कि डेली एक्सरसाइज करके हमारा सरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है जॉगिंग करने से शरीर में जमा जो एक्सट्रा फैक्ट्स जो होता है और कैलोरी बर्न होती है अगर आप जॉगिंग करेंगे तो इसे मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है मतलब जॉगिंग करने से हमारा जो मोटापा होता है वह भी कम हो जाता है और जो बहुत सारी बीमारियाँ होती है वह भी एक्सरसाइज करने से हट जाती है और जो हड्डिया होती है वह भी मजबूत करने में मदद करता है क्योंकि यह वजन उठाने वाला व्यायाम होता है